मैथिली भाषा सिखैके अनुभव हमरा हमर ननिहालमे होलै जेकि हमर मामा ओकर बेटा ओकर बच्चा बोलै रहै आओर ओकरे साथ जब मे बचपनमे रहै रहिए ने खेलै रहिए तऽ हमरा ओकरासँ सिखैके मिललै मैथिली भाषा मैथिली भाषा भी एक बिहारके ही भाषा छै जेकि बहुत ही मीठा भाषा होइ छै आओर जकरा बोलैमे बहुत ही अच्छा लागै छै आओर मैथिली भाषा भी कोनो कारण कोनामे छै ई भाषा बहुत ही अच्छा लागै छै सुनैमे आओर बोलैमे भी आओर हम ई भाषाके अनुभव अप्पन ननिहालमे ही लेलिए अपन मामाके बच्चा सबसँ हमर मामा सब जब बोलै रहै ने तऽ हमरा बहुत ही मधुर आओर बहुत मीठा लागै रहै आओर हमरा सुनैमे भी बहुत अच्छा लागै रहै मैथिली भाषा आओर इएह खातिर हम भी मैथिली भाषा बोलैलए थोड़ा बहुत सीख गेलिए आओर हमरा बहुत अच्छा लागलै